جی ہاں میں مستقبل کے لیے گانے کے حوالے سے اپنی مقصد یا خواہشات کے بارے میں بات کر سکتی ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ میں ایسی موسیقی تخلیق کروں جو سننے والوں کو متاثر کرے اور ان کے دلوں کو چھو لے جو گانوں کو سمجھے ان کے بارے میں بات چیت کرے مزید بہتر ہو سکے تاکہ شارفین کو گانوں سے اس میں متعلق مزید جامع اور مفید معلومات فراہم کی جا سکے گانوں کے بول ان کے اس نے فنکار تاریخی پس منظر اور ان کے پیچھے چھپے جذبات اور پیغامات کو سمجھنے شامل ہے میری خواہش یہ ہے کہ میری بنائی ہوئی موسیقی عالمی سطح پر پہنچی جائے میں یہ بھی چاہتی ہوں اور مختلف ثقافتوں کے لوگ اس سے لطف اندوز ہو سکے میری موسیقی امن اور ہم آہنگی کا پیغام پھیلائے